भारतके मीडियाके बारेमे हमरासभके ई कहयके हइ कि अखबारसभ जैसेकि न्यूज अच्छा दिखबय हइ आओर हइ कि बढ़िआँसँ एकदम सही सही न्यूजसभ देखाबैत हइ एकदम सही सही अइसन होइत छै कि कोइ कोइ जे थोड़ा गलत ओलत देखाबैत छै लेकिन अधिकतर सभ अच्छे देखाबैत छै आओर आजतकके सभसँ बढ़िआँ न्यूज लगैत छै कि यहाँपर सीतामढ़ीमे आओर सभे बिहारसभमे अधिकतर सभ उएह देखैत छै आओर हमरासभके एकरा राय विचारमे न्यूज हमरा भारतके मीडियाके न्यूज सभसँ अच्छा लागैत छै आओर यही कहयके हइ हमरा टोला मोहल्ला सीतामढ़ीमे अधिकतर सभ मतलब दैनिक जागरण अथी अखबार पढ़ल जाइत छै आओर न्यूज ट्वेंटी फोर बाय सेवन हो गेलै आओर सभसँ अच्छा हमरासभके लगैत छै मतलब हमरासभके गाँव मोहल्लासभमे एकदम सही सही मतलब अखबार देखबैत छै कोनोके कुछ घटना होलय एकदम सही सही देखेबैत हइ हमरसभके अखबारसभके यही राय अहाँसभके राय विचार छै आओर आओर अहाँसभके बताओल जाइत छै कि हमरासभके बहुत अच्छा लगैत छै देख करके मीडियासभके जैसे न्यूज व्यूज हमरासभके बहुत नीक लगैत छै आओर भी हमरासभके ठीक हइ आओर हम पूरा अपना बिहारसभमे अधिकतर सभीए सभ न्यूज देखैत छै सभके अच्छा लगैत छै हमरा बिहारमे आओर हमरा सीतामढ़ीमे सभ अधिकतर यहीसभ देखैत छै